हम श्रवण बाजि रहल छी हमर सभकऽ कॉलेजमे एगो टुरक प्रोग्राम बनलै जाहिमे बहुत रास विद्यार्थी सभ ओहिमे भाग लेबै ताहिमे हमर एगो गाड़ीके जरूरत पड़त आओर ई नवादा कऽ एगो झील छै ओतऽ लेल बुक करबाक छलै तऽ लगभग तीस पैतीसटा बिद्यार्थी छियै ओहि कऽ लेल जे बढ़िआँ गाड़ी हेतै तऽ से कओनो सुझाव दी जेना भऽ गेलै एगो वोल्वो बस होइत छै तऽ सेहो कऽ सकैत छी आओर एहिमे जे सुविधा होयबाक चाही अखन गर्मीके समय छै तऽ ए सी सभके सेहो व्यवस्था होयबाक चाही जाहिसे जाइ अबैमे कओनो तरहके हमरा सभ कऽ परेशानी नहि हुए आओर कते केना कि पाइ लेबै तऽ सेहो सभ बता दिअ जाहिसँ हमसभ आपसमे बातचीत कऽ कऽ अहाँकेँ कन्फर्म कऽ दी जे ई गाड़ी बुक कऽ दिऔ